औ हेल्ल' नों नोंथाङा माबा बे एडिट'र ना आं दाखालि हरदोंमोन दैथुन एडिट'र ना औ आं नोंनो माबा एडिट बानायनो हरदोंमोन ना आं लिरनाय रायथायखौ औ दा जादोंना जायाखैथाय ओमफ्राय

आस्सा थारमाने दा एदिटआ बेसेबां जाना दंथाय फिफ्टि फारसेन्ट औ नोंनि बायदिबा बेसे गोबाव सम लागोन सान्नै सानथाम थार माने आंनो माबा लिरनायखौ नांसिगौमोन आरो माने ओरै बिहरबायमोन नालाय हरनांसिगौमोन सान्नैसो टाइमाथ' गैलामोन नै आंनो माने इमाइजेन्सि नांगौ जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा इसे थाब फोजोबनो हागोन ना

दा नोंथाङा मा खालामनो सान्दों

औ माने दा मालिकआ ओरैजाय आंखौ लोगो हमनो फैनो नागिरदोंमोन आरो बेयाव एसे देखायनो नांगौमोन जादों बेनिखायनो दा एसे थाब बानायोबा मोजां जागौमोन आरो औ जागोनदां बे फिफ्टि फारसेन्टखौनो देखायनायनिसै औ दा आं दसे सम थानानै थांगासिनो दे जागोन ना होमबा औ औ दे